जि'यां कि में अपनी गल्ल करां कि मिगी केह् मतलब खुशी ऐ केह् मतलब केह् चीज़ खुश रखदी तो सारें कशा पैह्लें अं'ऊ एह् आखना कि इसलै अस जि'नें लोकें गी अस चाहंदे जेह्के लोक साढ़े दिलै दे बहुत जादै करीब होंदे ते अगर ओह् खुश होंदे तां अस ते अपने आप खुश होई जंदे जेह्की नेचुरल चीज़ ऐ कि जिं'दे कन्नै साढ़ी कोई मतलब अंदर दी होंदी जां लगाव होंदा जि'यां साढ़े अपने जियां साढ़े पैरेंट्स होई गे बाकी भैनां भ्राऽ जां कोई बी होइया होर बाकी आह्ले अगर ओह् साढ़े आस्सै पास्सै जां खुशी दा समां होऐ मिगी कोई टैंशन निं ऐ कोई प्नाबलम ऐ जां होर बी किश चीज़ां जित्थें असेंगी लगदा कि बस अज्ज मतलब इं'या लग्गा दा असें गी कि इ'नें गी कोई कुसै चीज़ै दी प्राॅब्लम निं ऐ ते अपने आप गै जेह्के अस न खुश होई जंदे लेकिन अज्जकल इं'या दिक्खना होऐ ते भागदौड़ भरी लाईफ इस्सै च ऐसा कोई इंसान निं ऐ की जेह्का भाई हमेशा खुश रौहंदा होग ते इस्सै च खुशी दा इ'न्ना होग की अस भाई बड़े जादै खुश गै रौह्गे इ'न्ना कुसै कोल टाइम निं ऐ कोई अपनी खुश आस्तै टैम निं ऐ क्योंकि हर कुसै गी अपने म्हेशां अग्गें बधने दी होड़ ऐ कोई पढ़ाई च ऐ कोई अजकल कुसै आस्तै कुसै कोल ते टाइम होंदा निं ऐ ते जिसलै कि अस सारे मतलब घरै फैमिली कदें जेल्लै कोई ध्यार पर जां किश मतलब कट्ठे होंदे न साढ़े आस्तै इक बड़ी बड्डी खुशी दी गल्ल ऐ ओह् चीज़ां जेह्कियां असेंगी इक मतलब बहुत अलग गै मतलब इक खुशी दिंदियां न इक सकून दिंदियां न असेंगी एह् चीज़ां कि अपने घरैआह्लें कन्नै जां अपने होंदे जेह्ड़े अस उं'दे नै मिलियै जिसलै कुसै चीज़ै पर किट्ठे होंदे जि'यां की अजकल टाइम च ऐसा निं ऐ की कोई कुसै गी थोह्ड़ा हारा बी टाइम देई सकग क्योंकि हर कुसै गी अपनी पेदी होंदी की मेरा ओह्का कम्म रेही गेआ मेरा ओह्का कम्म रेहिया पराने जमाने दे लोक होंदे हे ते ओह् केह् करदे हे की सारे कट्ठे बौंह्दे गल्ल करदे हे उं'दे कोल टाइम होंदा हा पर अजकल दे जमाने च एह् सारें कशा बड्डे अगर कुसै कोल टाइम होग बी ते सारें लोकें फोन लैते दे सारें कोल फोन होने ओह् अपना जादै कशा जादै जेह्का टाइम ऐ ओह् फोन पर दिंदे अजकल दी जेह्की जनरेशन ऐ तां ओह् निं दिखदी ऐ साढ़े जेह्के पैह्लें दे बजुर्ग न तां उं'दे कोल है'न ते ओह् हमेशा बोर गै होंदे उं'दे कोल कोई साधन इ'न्ना होंदा निं ऐ की अजकल जेह्के बच्चें दी जेनेरेशन ऐ तां ओह् अपने फोन पर घर कुसै चीज़ै उप्परा तां ओह् केह् करदे की अपने फोन पर विज़ी रौंह्दे इ'न्ने विज़ी होई जंदे कि प्ही उ'नें गी पता निं होंदा साढ़े आस्सै पास्सै होआ दा केह् चीज़ ऐ होआ दे केह् नेईं होआ दे पर मेरा एह् चीज़ निं ऐ मेरी अं'ऊ जित्थें तक अपनी गल्ल करनी आं तां मिगी जिसलै लगदा कि नेईं मेरी मतलब इत्थें मेरा हर कोई इत्थें अपना खुश ऐ अगर इसलै कि इसी अज्ज बी कोई प्राबलम नेईं ऐ उसलै मिगी खुशी मिलदी मतलब मेरे मेरे अगर अपने खुश होन मिगी उस च खुशी मिलदी ते मिगी कोई बी डिस्टरबेंस आह्ला म्हौल जेह्का ओह् जां कोई बी मिगी लगदा की अगर डिस्टर्ब होऐ तां उत्थें मिगी तां गै चैन निं आंदा पर जिसलै मिगी लगदा कि नेईं अज्ज सारा किश ठीक ऐ जां चाहे इंसान दी गल्ल होऐ भामें जानवर दी गल्ल होऐ पर ओह् मिगी पता गै जिसी खुश ऐ शैल मतलब इसी हर चीज़ दी चाहिदी तां मिली ते मिगी एह् चीज़ जेह्की ऐ ते इक्क बहुत बड्डी खुशी दिंदी एह् चीज़